जै डुग्गर जै डोगरा एह् साढ़ै दिक्खो जि'यां साढ़ै जम्मू दे जेह्के आस्सै पास्सै दे जेह्ड़े लोक न एह् थोह्ड़ी डोगरी बक्खरी बक्खरी डोगरी बोलदे न सांबे आह्ले होइ ए अखनूरै आह्ले होइ ए चनैनी आह्ले एह् सारे इत्थू दी थोह्ड़ी भाशा इ'यां बक्खरा बक्खरा होई जंदी साढ़े जम्मू च ठीक ऐ हुन जियां बी बोलदे न सांबे आह्ली साइड जाओ ताहीं तुआहीं इयां करदे रौंहदे न एह् इंदे वर्ड च कोई फर्क आई जंदा ते अखनूर आह्ली साइड कि'यां आखदे कैह्ली की कीता कि'यां कीता एह् बगैरा उं'दे उत्थै साढ़े ताहीं जम्मुआं केह् कीता तू एह् सनाओ इयां सनाओ हून चनैनी जाओ चनैनी आह्ली साइड इ'यां थोह्ड़ी प्हाड़ी भाशा आई जंदी थोह्ड़ी थोह्ड़ी प्हाड़ी जादा प्हाड़ी निं ऐ उत्थै रामबन पेड़ै उत्थै अग्गै जाओ जिन्ना मतलब रामबन आह्ली साइड बनिहाल आह्ली साइड इत्थै भाशा सारें दी चेंज होंदे रौंह्नी भद्रवाह् दी भाशा भद्रवाही आई जंदी ते डोडे दी भाशा डोडी बोलदे ओह् सराजी बोलदे ओह्की डोगरी बोलदे न ओह् ओह् उं'दी अपनी भाशा ऐ जेह्की साढ़े जम्मू दी डोगरी ऐ एह् डोगरी ऐ एह् थोड़ी मिट्ठी डोगरी ऐ एह् कोई गल्ल बड़ी मिट्ठी लगदी हून सांबा कठुआ एह् जेह्के एह् जेह्के एह्की साइड दे जेह्के शैह्र ख'लके आह्ली शैह्ड़ की के एह् थोड़ी पंजाबी आह्ले लाके जंदे रौंह्दे इ'यां बल्ले बल्ले चेंज होंदे रौंह्दी एह् थोह्ड़ी थोह्ड़ी चेंज होइ जंदी इस स्हाबै कन्नै इ'यां मतलब कैह्ली कुआईं तुआईं इ'यां बोलदे रौंह्दे न